मुंहिंजी नढ़ी भेण खे चित्र कोन कढणु ईंदो अथसि मां हुन खे पंहिंजे पासे विहारे पहिरियों लीका पाइणु सिखारिया के ॻोलाई वारा के आॾा कोइ सिधा पहिरियों चारि अठ ॾींहुं मां ईअं ईं ॻाल्हियूं करायूं मांसि हुन खे पोइ जीअं जीअं हुन जो हथ ठहियो वेरे जी वैसे जीअं जीअं हुन खे चित्र कढणु जी कोशिशि कई अॼु हुन जो हथ हेॾो सुठो वेहिजी वियो आहे अॼु मूंखा बि सही चित्र ठाहींदी आहे ऐं माहिर थी आहे